مجھے گھر میں ایک ڈرل مشین کی ضرورت پڑی کیونکہ ڈرل مشین خراب ہو گیا تھا میں نے سوچا کہ مارکیٹ سے ایک ڈرل مشین خرید لیا جائے پہلے تو میں نے فلپ کارڈ امیزون پر سرچ کیا لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا بڑا عجیب لگا آن لائن خریدنے میں پھر میں نے اپنے مارکیٹ لاٹوش روڈ بربیر کی دکان سے ایک ڈرل مشین لی لایا پہلے دن تو کام اس نے اچھا کیا اس کے بعد سے جیسے ہی دیوار پہ رکھا بٹ ٹوٹ کے ہاتھ میں دوسری بٹ لگایا سکس ایم ایم سوراخ کرنا تھا سالہ بارہ ایم ایم کا بن گیا اس کے بعد بنوا کر کے لایا پھر جیسے ہی اس کو لگایا پھر وہی بات اس کا سوئچ ٹوٹ کے ہاتھ میں ابھی میں اس مشین سے بہت پریشان ہو گیا ہوں یا تو وہ مجھے مشین خراب پکڑا گیا یا میری قسمت ہی خراب رہی